आं हॅलो प्रसाद हय कसो हा तूं बरो मरे आसा रे बरीं हय यो मरे तूं मिरामार या मरे बिचीर मिरामार बिचीर या मरे सांजचे हय ऑके बरें तूं सांग मरे खंय या ते हय दोन तीन बिची हा ही पळय बांबोळी आसा ऑडशेल हा काक्रा हा काक्रा गेल्यार बोरें आमी कोण आसना आनी बरें कोणाची कोणाची कोण आसना लोक चड बरें बसपाक फातर आसा आनी झाडां आनी बरें सुशेगाद बसोया तूं कितें कोर जाण हय हय हय तूं पाचांक सुमार पाचांक मरे तूं पाचांक सारको म्हाका शार्प स्टॅट बेंक आहा पय गोवा युनिव गोवा युनिवर्सिटी स्टॅट बेंक थिंगासोर राव योवन तूं तिंगासोर आं हय ऑके ना थिंगासर तो हय थिंगा शॉप आसा न्हू शॉपार घेवुया मरे कितेंय आनी सोकोल या हिचेर या आमी ऑके ऑक ऑके ऑके थिंगासोर यो पाचांक मागीर दोगूय वांगडा या

आं ऑके बरें